हलो आप ओला एजेंसी से बात कर रहे हैं हाँ भैया मैने आपकी एजेंसी से एक टैक्सी बुक की थी जी मुझे है ना साढ़े बारा बजे मेरी ट्रेन का टाइम था और आपकी एजेंसी का ड्राइवर गाड़ी ले कर साढ़े ग्यारह बजे मेरे घर आया था हाँ लेकिन मेरा ट्राफ़िक में फसने का कोई रीज़न ही नहीं होता जी लेकिन सर जब उस को पता है कि मेरे घर से स्टेशन का रास्ता दो घंटे दूरी पर है हाँ तो उसको पहले आना चाहिए था ना मतलब टाइम पर तो मैं अब अच् अब मेरी ट्रेन मेरी जो टैक्सी है वो छूट गई है जी लेकिन अब मेरी ट्रेन भी छूट चुकी है और अब टैक्सी में जो मैंने रिफ पैसे दिए थे वो भी मेरे वेस्ट गए हैं हाँ तो आपको पैसे रिटर्न करने होंगे ऐसा नहीं सर आपकी पॉलिसी में रूल नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते आप आए ही नहीं टाइम पर बट सर टाइम पर भेजना चाहिए था ना उसको साढ़े जब साढ़े बारह की ट्रेन है तो उसको तो जल्दी आना चाहिए था तो अब उस सा हाँ तो उसकी क्यों ग़लती कैसे नहीं हुई के अगर जैसे ट्राफ़िक में फस गया तो नहीं सर उसको आना था बट सर आपको रिफ़ंड तो देना पड़ेगा मेरे पै पैसे तो वेस्ट गए मेरी ट्रेन भी छूट गई आपकी वजह से और मुझे अर्जेंट भोपाल पहुँचना था नहीं सर अब आप टैक्सी बुक मतलब आप सेकेंड भेज भी देंगे तो क्या फ़ायदा मेरी ट्रेन तो टू छूट ही चुकी है बट सर आप भेज भी दोगे तो अच्छा ठीक है तो लेकिन आपको भेजोगे तो मेरी टिकट भी आपको ही बुक करनी पड़ेगी नहीं सर रिफ़ंट आप को या तो रिफ़ंड दीजिए या फिर टैक्सी का और टिकट का दोनों का पैसा दीजिए बट नहीं सर इतना ही लेकिन सर आपको भेजना तो पड़ेगा ना अच्छा ठीक है आप टैक्सी भेजेंगे अच्छा ठीक है आप भेज दीजिए और आपको टिकेट का भी पैसा देना होगा